हॅलो राजेंद्र बाब सांग रे भावा आसा हांव घट आसा तूं कसो हा विकेंडार खंय या मरे आमी हय खंय या सावथाक खंय म्हणटालो हांव काब दे राम कशें वसप काब दे राम गेल केन्ना पावूंक ना नी हांव सो काब के राम या हय हांव तूं सोहम टायवन ऑके प्लॅन करपाक जाता हां आनी गाडयेन या मरे गाडयेन या पॅट्रोल फिल करूयां ऑके आनी आनी सकाळी णवांक म्हटल्यार भायर सरया हय आनी मदी हॉटेलान या जेवया पोवया मरे फॉटोग्राफी करूया सगळें करूया आनी सांजे म्हटल्यार घरा येयलो तूं

हय आनी हांव कितें म्हणटा आनी हांव कितें म्हणटा कितें तुजे कडेन लँसीज आसा फॉटोग्राफी आसा तेंय हाड आं आसा मरे हां तशें जाल्यार म्हजे कडेन एक मायक्रॉफोन आसा तितून विडीयो शूट करूंक जाता ड्रॉन बीन आसा म्हजे कडेन तितून आमी एरियल शॉट्स घेवपाक जाता ऑके आं आनी आनी लास्टाक हे करयां लास्टाक सगळे विडीयो एडीट करून मरे इनस्टग्रामार घालया आनी युटुब केल्लो बरोसो दिसता अशें आमी विकेंडार प्लॅन करूया ऑके ऑके आनी आनी कितें प्लॅन का काब दिराम एक जालो ऑके आनी खंय या हय काब दिराम सोड आनी पालोलेम बीच आसा पालोलेम बीच मरे बरो आसा थंय तितले क्रावड आसना उदक सुद्दां क्लिन आसता ऑके कितली कितली ऑके आनी ती सोडून मरे आनी एक हार्ट हार्ट शेप लॅक म्हणून आसा काणकोणा तोवूय बॅस्ट आसा थंय ट्रेकिंग बीन करूंक मेळटली आमका थंय मजा येतली मागीर

हय सगळे जाण प्लॅन केल्यारूच जातले तें सारके ऑके आनी ती जाली सावथाक आनी नॉर्थाक कितें आसा नॉर्थाक आमी मोरजीम केन्ना वसोंक ना तेरेखोल फोर्ट केन्ना वचोंक ना थंय वचपाक जाता आं बरें थंय एक सनसॅट बी पळोवपाक मेळटले रे तें कांय ना तें टँशन ना ते आमचे भुरगे आसा नू ते करतले हँडल हय हय आनी हें जाले ह्या विकेंडाचें नॅक्स्ट विकँड हो आमी प्लॅन करूंक शकता अबाउट वॉटरफॉल प्लेन करूंक शकता प्लस आमी खंय न्हंयेन वसपाक शकता ऑके बरें मेळया मागीर